جی ہاں میرے سفر کے منصوبے میں کچھ غیر متوقعہ تبدیلیاں آ گئی ہیں پہلے میں نے ایک ٹرین کا ٹکٹ بک کروایا تھا کیونکہ مجھے ایک خاص تاریخ پر سفر کرنا تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور مجھے اس سفر پر جانا ممکن نظر نہیں آ رہا اس لیے اب مجھے وہ ٹرین ٹکٹ منسوخ کروانے کی اشد ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعے پر آئی آر سی ٹی سی کی کسٹمر کے ٹی ایم سے رابطہ کرنا بہترین حل ہوتا ہے میں اپنی مکمل تفصیلات جیسے کہ اپنی آئی ڈی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ فراہم کروں گا تاکہ وہ میری شناخت کی تصدیق کر سکے اس کے بعد میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے اس مخصوص ٹکٹ کو منسوخ کر دیا جائے چونکہ یہ ایک ہنگامی صورت حال ہے اور میں خود سے یہ کام انجام دینے میں کچھ دقت محسوس کر رہی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آئی آر سی ٹی سی کا نمائندہ مجھے مکمل رہنمائی فراہم کرے میں انہیں ٹرین کا نمبر روانگی کی تاریخ اور پی این آر نمبر بھی فراہم کروں گی تاکہ وہ بآسانی میرے بکنگ کی تفصیلات دیکھ سکے